गुबुन गुबुन बोथोरफोरनि सायाव दोन्नानै बिफांफोरनि थाखाय आं गोबां सांग्रांथिफोर लायो जेरै बिफां नायै बिफां जेरै दैज्लां बोथोराव एबा अखा बोथोराव जेरै बिफांफोरखौ बिफांफोरखौ गायोबोला बिफांफोराव दै हाबोब्ला बिफांफोरा सेवनानै थाङो एबा गाज्रि जानानै थाङो बेफोरखौ नायनानै आङो बोरि जायगाफ्राव गायो आरो हाखौ खोनानै होयो आरो लोगोसे गोरान बोथोराव बे गोरान बोथोराव बिफां लाइफाङा बांद्राय गोरान जायोब्ला एबा बांद्राय रानस्राव जायोब्ला बेफोराव आङो जिबारि हासार एबा गोबोरखिनि हासारखौ आङो लाबोनानै बिफांनि गुदियाव होफैयो आरो हाजो हाखौ फुरुंना होनानै बेयाव फुङाव बेलासियाव मोनाबिलियाव आङो दै सारबाय थायो दै लुबाय थायो लोगोसे बिफांफोरनि बिफांफोरखौ आङो दुफां बोथोराव दालाइफोरखौ दान्नानै फिन बैसाग बोथोराव गोदान बिलाइ खिलिनाय बायदियै बिफांफोरखौ आङो दान्नानै होयो आरो माने दुफां बोथोराव बिफांफोरा दानबोलाबो माने जेबो दुखु माने जेबो जाया होन्नानै जों मिथियो मानो होनबा दुफां बोथोराव बिलाइफोरा सिरिजोबखायोखाय बेयाव दान्नानै होबोला बैसा माने बैसाग दानाव गोरलै गोरलैयै खिलिहैयो लोगोसे गोरलै गोरलै खिलिनायजों लोगोसे बिफाङा समानै देरबोनो हमो जेरै दैज्लां बोथोर एबा अखा बोथोराव जेरै थाइजौ खान्थाल बेफोरखौबो जों बोथोरजों लोगोसे मोनजाहैनो थाखाय फिथाइ सामथाय मोनजाहैनो थाखाय जों थिग समाव थिग बोथोराव जों लानानै फिथाइफोरखौ गायो